जय झूलेलाल टी वी हलाइण खां पोइ समाचारु ॾिसण ज़रूरु दिलि थींदी आहे ऐं असां वटि बंबई में मराठी ऐं हिं हिंदीअ में समाचार हलंदा आहिनि ऐं असांजे मातृभाषा में समाचारु हुजे को बि चैनल आहे इनकरे असां चाईंदासीं त असांजे सिंधीअ में पंहिंजे मातृभाषा में चैनल अचे ऐं समाचारु सभु ॾिसूं असां जीअं पाण में सिंधी हिकु ॿिए सां गॾियल हुजूं जय झूलेलाल